اس ثقافتی ورثہ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم ملت یا گروہ کے لیے بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ اس کے ماضی کی ایک پوری تارخ ہوتی ہے جو جو اس کےاوریجن اس کی بنیاد رہتی ہے ورثہ جو ہے تو اس کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ہر قوم کے لیے تو ان اپنے ورثے کو اپنا جو تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں جو آپ کی جو زبان ہے آپ کے قوم کی اور جو آپ کے قوم کے اندر پائے جانے والے فنون ہیں ان کو آپ زندہ رکھیں اور جو ورثہ ہے اس کے متعلق آنے والی نسلوں کو آگاہ کرتے رہیں اور اس کے متعلق لٹریچر آپ دستیاب کریں آپ کے ورثے کے اوپر آپ آپ کے سیمینارس ہوں آپ اس کو زندہ رکھیں تو اس طرح سے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ثقافتی ورثے کو